किर्केट राष्ट्रीय खेल है जिसमें बहुत सारे खिलाड़ी लोग अच्छा खेलते हैं क्रिकेट को अच्छे से करना चाहिए क्रिकेट हम लोग भी खेलते हैं गाछी से से बहुत सारा लड़का लोग को टैलेन्ट है बिहार में भी सरकार को इस पर भी सोचना चाहिए कि भाई बिहार में भी बहुत सारे टैलेन्ट लड़के लोग हैं उनको भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए किर्केट बहुत यह है लोकप्रिय खेल खेल है जिसमें विराट कोहली सचिन ये सबको भी मिला भी है खेल बहुत सही अच्छा खेल यह है इसमें सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि बिहार में भी सारे ऐसे खिलाड़ी लोग हैं जो गाछी ब्रिज में भी खेलते भी बहुत सारे टैलेन्ट हैं उनके पास लेकिन सरकार बिहार को मान्यता उतना नहीं देती है बिहार को भी थोड़ा आगे करना चाहिए बिहार में भी बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो बहुत सारा अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को भी पीछे कर सकते हैं खिलाड़ी लोग को चुनना चाहिए सरकार को हर जगह जगह से बिहार में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी खेल खेलने के लिए सोचना सोचते हैं वे खेल के लिए बहुत सारे लड़के लोग वैसे हैं कि जो बहुत पाकड़ कड़ी करना पड़ता है फिर भी नहीं कर पाते हैं लेकिन सरकार इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं सरकार को ध्यान देना चाहिए